हॅलो आं हांव एक टुरिस्ट गोयांत आयलां हांव सद्द्या म्हापश्यां उतरलां हांगां पळोवपा सारके कित कितें आसा म्हापश्यां बार्देस तालुक्यांत हय

हां

आं म्हाका बार्देस तालुक्या विशींत सांगांत तुमी सगळ्याकूत गर्दी आसता काय कमी प्रमाणांत गर्दी आसता बरे थंडशे वातवरण तो बीच खंयचो

हय आं

बरें देव बरें करूं तुमचें